जी आप ओला के चालक बोल रहे हैं जी जी जी तो मैंने अभी आपको कुछ समय पहले हाँ मैं संस्कार पांडे बात कर रहा हूँ हाँ जी बोलिए तो मैंने कुछ समय पहले आपको वहाँ सेवानगर पर ओला लाने के लिए बोला था जी हाँ लेकिन अभी क्या है मैं पड़ाव साइड हूँ कुछ काम से जिस वजह से मैं उस साइड मैं उस साइड से नहीं बैठ पाऊँगा तो क्या आप वहाँ पर मुझे पड़ाव से ले सकते हैं क्या जी वैसी कोई बात नहीं है आप पैसे ज्यादा ले लेना मुझसे उसकी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्या है अभी मुझे उस साइड काम था इसलिए मैं वहाँ पे गया हूँ नहीं नहीं तो आपका टाइम गया उससे आप पैसे ज्यादा ले लेना और क्या कर सकते हैं अपन क्या है भैया अब जरूरी काम था तो जाना तो पड़ेगा ही जी नहीं नहीं अच्छा तो नहीं माफ़ी माँग रहा हूँ ना तो आप उस साइड आ कर थोड़े पैसे ज्यादा ले लेना क्या कर सकते हैं अब अब जरूरी काम है तो जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा जी धन्यवाद धन्यवाद